अ आदाया बेंथलनि वाटार साप्लाइ होग्रा नामा अ माने आं औ आं माने दा गोदान थाफैनायमोन नालाय बेंथलाव ओमफ्राय आं बे दैखौहाय कैता कैतायाव होफैयो बिनि थाइमखौ मिथिया आरो आं आदाया खिथाहरनो हागोन नामा ओ ओरैनो ओ औ औ औ औ ओरैनो आङो दैखौथ' फुङावबो नांगौ ओमफ्राय सानजौफुआवबो नांगोन बेलासियावबो नांगोन आरो ओमफ्राय ओरैनो औ दैनि दामफ्रा बेसेबां आदा

अ अ ओमफ्राय औ आङोथ' ओरैनो फुङावहाय बिदिनो जानाय लोंनाय ओमफ्राय थोरसि लथा सुनायजों जाबजोंहाय दस लिटारसोआनो नांगौ आरो फुङाव

ओ ओमफाय आदाया हम डिलिभारि खालामा नामा न'आव न' न' होफैया नामा

अ ओमफ्राय बे हम डिलिभारि खालामनायखौबो जेन'बा दैनिखौ एक्सट्रा लाखानानै आरो होफैनायनिबो लाबावगोन नामा दैनि दाम

अ ओमफ्राय बिदिनो आंहाथ' साननैसोनि उनाव प्रग्रामफोर दं नालाय बेवहाय दैखौ एसे बुरजा नांबावगोन आरो ओमफ्राय आदाया होफैनो हागोन ना

अ बे बेयाव ओ प्रग्रामाव जेन'बा मानसि जानायखौ नायग्रोनोसै ओमफ्राय आं आदानो खिथा हरफिनसै आरो औ ओरैनोथ' आंनोहाय फुङाव सानाव बेलासियाव नांखागोन नालाय औ बेयाव होफैबानो खिथाफिनसै औ औ दे होम्बालाय आदा उनाव खबर हरफिनसै औ